میں نے ایک بیڈ خریدا تھا بھارت فنیچر سے جو مجھے بہت پسند تھا میرے ہزبینڈ کو بہت پسند تھا ہم دونوں نے مل کے لیا بہت اچھا تھا کچھ دن بہت اچھا چلا وہ چھ مہینے تک کافی اچھا چلا اس کے بعد اس میں بہت سارے پرابلمس آ گئے بہت ساری خرابیاں جیسے اس کے اسکروز ڈھیلے ہو گئے اس میں کیڑے لگ گئے دیمک جس کو بولتے ہیں پھر اس کے گدے وہ نکل گئے اس کے ایل ایف ٹی میں سے ڈاٹ ڈاٹس داغ ہو گئے تو وہ بہت خراب ہو گیا تو اس کا بہت وہ صحیح نہیں تھا بیڈ وہ فنیچر والے نے بہت گارنٹی دی تھی بٹ صحیح نہیں تھا یہ اچھا بیڈ نہیں نکلا یہ اس میں بہت ساری خرابیاں آ گئیں اسی لیے یہ اچھا نہیں ہے